नमस्ते भैया हाँ वो पूछ रही थी कि आपका तो कपड़े का दुकान है ना अच्छा अच्छा

अच्छा तो कपड़े में आपके पास अभी फ़िलहाल में अभी क्या है

अच्छा अच्छा आपके पास बच्चों का बाबा सूट है क्या अच्छा उसका मतलब प्राइज क्या से इश्टाट हो रहा है कितना है

अच्छा सूट ये सूट कैसा मतलब है न्यू मॉडल में है या कैसा सूट आपके पास है

अच्छा अच्छा नही तो ये जानना चाह रहे थे कि न्यू माल आया है कि नहीं मन जावे आप लोग अभी तो होली का वो फेस्टिवल बीता है तो पहले वाला ही रखे हैं कि फिर न्यू माल मँगाएँ हैं इसलिए मैं पूछ रही थी कि पहले वाला वो है कि

हाँ क्योंकि अब सा अब शादी का सीजन इस्टाट हो गए हाँ क्योंकि अब शादी का सीजन इश्टाट होगा ना तो इसलिए अब तो वैसा ही ड्रेस चाहिए

हाँ हाँ तो लहंगा और गाउन वगैरह भी है क्या आपके पास अच्छा भी है

अच्छा ठीक है तो मैं कब आऊँ अभी फिलहाल में भीड़ चल रही है आपके दुकान पर कि अभी है खाली थोड़ा आ जा आके मैं

तो ठीक है ठीक है ठीक है नमस्ते ठीक है हम आएंगे नमस्ते भैया